हैलो हांजी हांजी हांजी हांजी सनाओ तुस अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मेरे कोला कराई ही पैह्लें अच्छा अच्छा हां ठीक मिगी चेत्ता आवै दा किश हां अच्छा हां अच्छा आं अच्छा अच्छा अच्छा हां अच्छा हां नलके चा लीक होंदा ओह् ते दिक्खो तुसें टूटियां बदलियां इं'दे चा कोई भाई अच्छा ते तां हून बड़ा चिर होई दा फ्ही हून बदली गै लैओ हून रिपेअरिंग कराई गै लैओ हून इ'यां बी बडे़ चिर होई दा बड़े साल होई दे कराई लैओ रिपेअर बाथरूम बी लीकेज आवै दी ऐ अच्छा ते हून ते रिपेअर दी जरूरत बी ऐ हून बड़े साल होई दे जि'यां तुस सनादे के भाई दस्स साल होई गे हां ते कोई गल्ल निं ते कराई लैओ तुस इक कम्म करो नी हून ओह् रिपेअर कराई लैओ सारा किश नी ते कुतै दवारें बिच ते नेईं कोई पैप शैप लीक ऐ नलके गै करा दे नी लीक अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते कोई निं फ्ही में अजें इत्थै में अजें इत्थै अजें उधमपुर गै लग्गे दा कम्म ते कोई गल्ल निं फ्ही आह्नियै दिक्खी लैह्गे कोई दिन सनाओ हां कुसलै औह्गे ते फ्ही आह्नियै दिक्खी लैह्गे कोई भाई केह् चक्कर ऐ हून दिक्खो आं में कल्लै दी ध्याड़ी ते ऐं आं जी अच्छा अच्छा ते कल्ल ऐतवार ऐ निं फ्ही हां ते ठीक ऐ फ्ही कल्ल कल्ल कोई अ'ऊं आंह्ग कोई बारां बजे नेह् अच्छा ते कोई गल्ल निं फ्ही तुस सनाई ओड़ो आं अगले ऐतबारें हां चलो अगले ऐतबारें दिक्खनेआं फ्ही हां ते ते किन्ने किन्ने किन्ने फ्ही बाथरूम ते किन्ने रसोऽ नेईं ठीक ऐ ध्याड़ी च होई जाना कम्म हां अगर ओह् अगर ते अगर ते होग नलके लीक तां तौले होई जाना कम्म जे होग अगर कोई बिच खराबी ते फ्ही पुट्टना पौना सारा किश ते फ्ही द'ऊं त्रै दिन मत लग्गी गै जान हां फ्ही ते कंध पुट्टनी पौनी ते तां गै लम्मा कम्म पौना

हाआं हां हां हां सनांदे रवेओ निं तुस ते जिसलै में बी छुट्टी छुट्टी एल्लै फ्री गै होंदा ते कन्नै में अग्गें बंदे रक्खे दे हून अ'ऊं आपूं घट्ट गै कम्म करना ते आई जाह्गे कोई निं दिक्खी लैह्गे हां करने ईं करी लैन्ना इ'यां अ'ऊं ते इ'यां में बंदे अग्गें रक्खे दे हे करी लैन्ना कदें कालें कुतै नेईं नेईं मेरे अपने बंदे न द'ऊं गै बंदे न शैल बंदे न ऐसी कोई गल्ल निं ऐ शैल न ओह् कोई गल्ल निं तुस ऐसी गल्ल निं करेओ अ'ऊं आपूं करगा थुआढ़े कम्म हां हां कोई निं कोई निं हां हां खरी खरी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं खरी खरी